جی ہاں ہمارے علاقے میں ایک جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ اکثر گھومنے کے لیے جایا کرتے ہیں اور وہ جگہ ہمارے لکھنؤ کا چڑیا گھر ہے وہاں پر ہمارے گھر کے چھوٹے بچے بھی جانا پسند کرتے ہیں اور ہمارے گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ لوگ بھی چڑیا گھر جانا خوب پسند کرتے ہیں جب بھی کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں عید وغیرہ کا دن ہوتا ہے یا پھر کوئی نیشنل ہالی ڈے جیسے پندرہ اگست یا چھبیس جنوری کا دن ہوتا ہے اس دن ہم تمام لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے اس دن ہم سب مل کر چڑیا گھر جاتے ہیں اور وہاں خوب مزے کرتے ہیں وہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں اور دنیا کی عجیب و غریب جانور کو دیکھتے ہیں جیسے کہ زراف ہے گینڈا ہاتھی جنگلی ہاتھی سانپ ہے اور مگر مچھ اور بھی بہت سارے جانور ہم لوگوں کو وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں خاص طور پر ہم لوگوں کو وہاں کا لنگور بندر بہت مزہ دیکھنا بہت مزہ آتا ہے اچھا لگتا رہتا اچھا لگتا ہے اور ہم لوگوں کو ہنستا ہنساتا ہے جس میں ہمارے گھر کے بیچ بہت مزے کر بچے بہت مزہ کرتے ہیں اور اس سے لطف آرو ہوتے ہیں کوئی بچے اس کو کوئی بچہ اس کی پونچھ کھینچ لیتا ہے تو وہ ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے تو ایسا کرنا ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور ہم لوگ اس دن کا بہت صبر بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ کون سا دن چھٹی کا ہوگا اور ہم لوگ وہاں پر جائیں گے اور خوب مزے کریں گے وہ دن ہم لوگوں کے لیے یادگار دن ہوتا ہے میں سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ سب لوگ چھٹیوں کے دن میں چڑیا گھر جایا کریں اور خوب مزے کیا کریں